हैलो हां जी दिक्खो न मी ना बचपन च बड़ी सब्ज़ियां लांदी ही ते मिगी सब्ज़ियें लाने दा बड़ा तजुर्बा ऐ काफी देर पैह्लें दा कि में सब्जियां लाने च बड़ी गै माहिर ही सब्ज़ियां लाने कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी जेह्ड़ी मिट्टी ऐ ओह् बी शैल होंदी सब्ज़ी बिच्चा ज्यादा घाह् पुट्टना चाहिदा ता कि साढ़ी सब्जी शैल होई जा में ना बचपन कोला गै बड़ा कुछ सब्ज़ियां सुब्जियां लाना मिगी बड़ियां गै पसंद हियां ते सब्ज़ियां लानियां असें बेचनियां फिर असें घर दा खर्चा पूरा चलाना ताकि मेरी मम्मी ने मिगी बड़ा किश सखाया कि इ'यांं इ'यां करना चाहिदा खेतीबाड़ी दा कम्म कि जियां घर दा पूरा सिस्टम साढ़ा अस इस्सै चीज़ कन्नै चलांदे हे फिर अस फुल्ल बी लांदे हे कन्नै कन्नै कड़म सब्ज़ियां भिंडियां हर चीज़ां घरै दियां उगानियां असें फिर असें घर दा गोबर जेह्ड़ा होंदा ओह् सब्ज़ियें उप्पर सुट्टना उं'दे मुंढे बिच्च ओह्दे कन्नै ताकि सब्ज़ी जेह्ड़ी ज्यादा शैल त्यार होंदी ऐ फिर एह् अस न घर दियां सब्ज़ियां खलाने बच्चें गी ओह्दे कन्नै बच्चे ज्यादा तंदरुस्त होंदे होर आंढी गोआंढियें गी बी देओ अग्गें पिच्छें देओ बेचने बी हैन ताकि सब्ज़ियां ज्यादा कोला ज्यादा फल सब्जियां घर दियां खानियां अच्छियां होंदियां असें बड़ियां स्हेलियां न जेह्ड़ियां मेरियां में उ'नेंगी बी एह् चीज़ सखानी कि बड्डे बड्डे घर गार्डन बनाओ फुल्ल लाओ कुछ बी मतलब घर दियां चीज़ां कुछ बी उगाने आस्तै हर चीज़ दा बी तजुर्बा होंदा ऐ फिर अस केह् करदे रेह् कि सब्ज़ी उगाने आस्तै सब तू ज्यादा जरूरी खाद पानी ते धुप्प दा प्रजोग होंदा कि सब्ज़ी बड़ी अच्छी होंदी इस चीज कन्नै धुप्प बी सब्ज़ी आस्तै बड़ी जरूरी ऐ अगर सब्ज़ी गी धुप्प निं लग्गे ते एह् सब्ज़ी च कीड़े बनी जंदे साबनै आह्ला पानी सब्जियें गी नेईं सुट्टना चाहिदा ताकि सब्ज़ी गी कीड़े निं बनन साबनै आह्ले पानी कन्नै ते सब्जी गंदी होई जंदी ऐ सानू बड़ियां ज्यादा प्राब्लमां औंदियां न सब्ज़ी उगाने आस्तै असेंगी मतलब कि ज्यादा कोला ज्यादा गोबर दा गै हैल पाना चाहिदा गोबर दे हैल कन्नै सब्ज़ियां जेह्ड़ियां होंदियां घर दियां देसी होंदियां ओह् देसी सब्ज़ियां खाने कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी तंदरुस्ती शरीर दी बधदी ऐ सब्ज़ियां बेची बेचियै घर दा इयां पूरा में जेह्ड़ा न घर चलाया होर अपने घरा आह्लें गी पूरी स्पोर्ट कीता फिर फुल्ल बी लगान्ने फुल्ल लगाइयै अस कुसै गी देई सकनें बेची सकनें मतलब कि भगवान गी जेह्ड़ा ओह् मंदिर चढ़ाओ कुतै बी अस उसी प्रजोग बिच्च आह्नी सकनें फिर सब्ज़ियां जरूरी निं असें घर गै खानियां कुसै गी बी देई सकनें बेची बी सकनें ओह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़े सब्ज़ियें दा जेह्ड़ा टार्गेट चलदा रौंह्दा ऐ फिर अस दिन रात मेह्नत करियै इक करियै अस लग्गे दे रौह्न्ने सब्ज़ियें उप्पर गै सब्जियां कड़म मूली पालक फिर केह् आखदे उसी ओह् धनिया मरचां भिंडियां इन्नियां सारियां सब्ज़ियां जेह्ड़ियां अस घर उगाने पैह्लें ते अस दूर बाजार ज्यादा उगांदे हे हून ते साढ़े घर बिच्च मंकी बड़े ज्यादा होई गेदे जेह्ड़े बांदर होंदे जेह्ड़ी बांदर प्रजाति होई गेई साढ़ै घरें दे बिच्च ताकि असें सब्ज़ियां निं उगाई सकनें सानू बड़ियां जेह्ड़ियां दिक्कतां आवा दियां सब्ज़ियां उगाने च पैह्लें अस घर गै सब्ज़ियां ज्यादा कोला ज्यादा उगांदे हे लेकिन हून जेह्ड़े बांदर प्रजाति आई गेई ऐ ओह्दी बजह कन्नै सानू बी बड़ियां सारियां प्राब्लमां आवा दियां न अस कि'यां कि'यां इ'नेंगी प्राब्लमें दा हल करचै सानू कोई समझ निं ऐ आवा दी जां ते ज्यादा कोला ज्यादा लाचै इन्नियां लाचै ताकि बांदर बी खान ते मनुक्ख बी खान ताम्मीं कमी नेईं होऐ लेकिन करचै ते करचै केह् करचै असेंगी कोई समझ बी नेईं आवा दी असें केह् करना चाहिदा एह्दे उप्पर इस टापिक उप्पर मोर कनक निं छोड़दे बांदर सब्ज़ियां निं छोड़दे अस कुत्थै जाचै कोह्दी माऊ गी मासी आखचै अस असेंगी कोई समझ निं लग्गा दी फिर अस केह् करदे दिक्खो डंगर रक्खने होन्ने घर डंगर रक्खने फिर गौ एह्दा डंगरें दा गै हैल बनदा ओह् अस सब्ज़ियें गी देई सकने डंगर रक्खगे फिर घर दियें घाह् उगाह्गे घर दा डंगर रक्खियै गोबर बनदा खेत्तरें च बी दिन्ने सब्ज़ियें च बी दिन्ने डंगर रक्खना बड़ा जरूरी डंगर दुद्धै दिंदे उं'दा घर जां देसी खोया बनदा डंगर गै दुद्ध देन ते तां गै बनदा ना ते गार्डन बिच्च खेत्तरें बिच्चा गै घाह् पत्तर बनना कुत्थूं बनना गोबर सुट्टने अस देसी हैल बनान्ने आं अस उं'दा ते अस सब्ज़ियें गी देगे एह् सारियां गार्डन बिच्च गै होंदियां चीज़ां फुल्ल उगाह्गे फुल्ल दी बिक्री किन्नी किन्नी मैंह्गी ऐ बेची उ'नेंगी फुल्ल फुल्ल बेचियै दुनिया कुदै दे कुदै पुज्जी गेई आ फुल्ल बी बेचना बड़े जरूरी न असें फुल्ल दी तदाद ते साढ़े परमंडल बिच्च बड़ी ज्यादा लगदी ऐ असेंगी सारी धियें भैनें गी इयै गल्ल समझान्ने कि शैल शैल कम्म करो ताकि साढ़ी घर घ्रिस्ती शैल शैल चलै ते खु'ल्लै दिलै कन्नै कम्म करना ते खुल्ला कम्म करना शैल करियै अपने घरा गी असें सोह्ना सनक्खा चलाई सकचै ताकि सारियां भैनां धियां मेरी मम्मी ने ते मिगी इ'यै शैल शैल गल्लां सनाइयां शैल मैह्नत करनी शैल कम्म करना ते शैल गै खानी ना कच्चा कम्म करना ते ना कच्ची खानी मेरी साढ़ी मम्मी ना सानू सारियां गल्लां बड़िय़ां शैल शैल समझांदे हे अज्ज मेरी मम्मी कोला हून किश कम्म बी निं होंदा असें सानू सारियां गल्लां समझाइयां इयां इयां सब्ज़ी उगानी ते इ'यां इ'यां गै कम्म करना जेह्ड़े बी घर घरेलू कम्म सारे असें अपनी मम्मी कोला गै सिक्खे नेईं तां असेंगी पैह्लें ते किश कम्म बी निं हा औंदा अस किश करदे गै निं ऐ हे फिर एह् सारा कम्म अपनी मम्मी कोला सिक्खेआ ते साढ़ी मम्मी बी बड़ी शैल शैल सानू उ'नें कम्म सखाए इयां करना चाहिदा इ'यां करना चाहिदा अपनियें मम्मियें कोला कम्म सिक्खियै सौह्रे घरै दे कम्म करदियां ओह् कुड़ियां धियां भैनां ते फिर करियै गै अग्गें पुज्जी जंदियां असें सारा किश गै उगाइयै अस घर गोआंढियें गी बी दित्ता आपूं बी खन्ने आंं अस ते सारा किश गै इयां गै साढ़ा चाल्ला चलदा रौंह्दा ऐ असें सारे असें ई साढ़ै इद्धर पैह्ली गल्ल जेह्ड़े बांदर बड़े होई गेदे निं सारे गै सिट्टे त्रूड़ियै लेई जंदे ते हून असें कनक लाना बी इत्थें दे लोकें बंद करी ओड़ी ते कुक्कड़ियां लाना बी बंद करी ओड़ियां दियां पैह्लें पैह्लें अस बड़ियां कुक्कड़ियां होंदियां हियां साढ़ै ते अस घरा दियां कुक्कड़ियां बी खंदे हे भुन्नी भुन्नियै खंदे हे मेरा मुड़ा निं जेह्ड़ा ओह् बड़ियां कुक्कड़ियां खंदा हा उसी बड़ियां पसंद न ते हून बांदर गै नि छोड़ै दे ते कुक्कड़ियां कुत्थूं खाचै हून असें केह् करना हून सब्ज़ी अस घर दियां भिंडियां भूंडियां सारियां उगांदे मरचां ते भिंडियां छोड़दे बांदर हून बाकी सब किश लेई जंदे बांदर कक्ख निं छोड़दे साढ़ा गार्डन बी सुन्ना करी ओड़े दा ठीक ऐ ते फ्ही हून असें सारी धियें भैनें गी एह् समझा ने कोशिश करचै जां बांदर मारने दी जां अपनियां कुक्कड़ियां कियां कियां राह्नियां असें ठीक ऐ ठीक ऐ